जेंना गैयै दावबायनो थांनो होनोबा दावबायनायखौ जेंना गैयै खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङो नायबिजिरग्रोनांगौ जों बबे जायगायाव थांगोन मा खालामहैगोन मा बोरै थाहैगोन माजों थांगोन बेफोरनि फारसे जेब्लायबो थियारि थानाया मोजां ओ थियारि थायाब्ला जों बबे समाव मा जागोन बेखौ बुंस्लाबनो हाया माखासे प्रब्लेमावबो जों गोग्लैनो हागौ थियारिथिनि गेजेरजों सोलियोब्ला बेफोरनिफ्राय बारग'नायनि चान्सा बांसिन जायो मानि बबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बै जायगायाव नों मारै थांगोन जेनोबा बेफोरनि मोनसे थियारिथि थानांगौ आरोखि जेराव बै थियारिथिया नोंखौहाय बिसिम सेफलि लांनो मदद खालामगोन आरो फैफिननाय समावबो थिग बेबायदिनो नोंखौ लाबोफिनगोन बेनि अनगायैबो नों गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनाय समाव दावबायहैनाय समाव बैयाव मा खालामहैगोन मा खालामोब्ला मोजां जागोन बा मा मा खालामोब्ला बै जायगाजों खाबजाया जाहैगोन बेफोरखौबो थियारि जानायबा नायबिजिरग्रोनाया गोनां जाहाथे जेबो गाज्रि जेंनायाव गोग्लैया